क'क्राझार जिल्लानि जायगायारि हाउजिं खाबुफोरा गोबां दं मानोना बैफोराव गोबां जायगाफ्रा मोजां एबा थानो खाबु गोनां बे खाबुफोरा गोबां मार्केट गोबां जिल्लायारि मार्केट आरो गुबै सम्पतिनि हुदाखौ मोजाङैनो मोदानहोनो हायो मानोना बैफोरनि सुबुंफोरा बयजोंबो मिलायनानै थायो एबा गोरोबलायनानै थानायखौ नुनो मोनो फिसा न' गंसेनि बेसेना बेवहाय सिगां आगोलनि समाव एसे खम बिबाङै मोननो हायोमोन नाथाइ दायो समजों लोगोसे एसे बाराय बोनायखौ मोनदों बेवहाय सिगांनि समावहाय सेरोजा एबा सेरोजा बाजौ फोरनि मोननो थाङोमोन नाथाय दानि समाव नैरोजा एबा थामरोजा बेफोर बायदि बेसेन बाराय नायखौ नुनो मोनदों नाथाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फरायनो थाखाय थाफैनो फरायसाफोरनि थाखाय खाबु गोनां एबा सुबिदा सुबिदा मोननायखौ नुनो मोनो थानो थाखाय मोजां थोजासे थोजासे एबा नांगौ बायदियै मोजां खाबुखौ होनो हादों क'क्राझार जिल्लानि जायगायारि हाउजिंफोरा जोबोरैनो मोजां एबा खाबु गोनां